آپ کا پسندیدہ اداکار اداکارہ کون ہے اور آپ انہیں کیوں پسند کرتے ہیں آپ کو ان کی کون سی فلم اور کردار سب سے زیادہ پسند ہے ہمارا سب سے اداکار ہیرو سلمان خان ہے اور ہم سلمان خان کو بچپن سے فالو کرتے ہیں اور سلمان خان کی بہت ساری فلمیں ہیں جو ہمیں ساری پسند آتی ہیں اور سلمان خان کی سب سے اچھی فلم تیرے نام بجرنگی بھائی جان وانٹیڈ کسی کا بھائی کسی کی جان گرو پرائڈ اینڈ ہنر بہت فلمیں ہیں جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور ہم نے سلمان خان جیسا بریسلیٹ بھی بنوا رکھا ہے اپنے ہاتھ میں ڈال رکھا ہے اور ہم سلمان خان کو بہت فالو کرتے ہیں ہمارا فیورٹ ہیرو سلمان خان ہے اور آج تک ہم نے سلمان خان کو ہی فالو کیا ہے سلمان خان جیسی چال ہے سلمان خان جیسے ہی بال رکھتے ہیں سلمان خان جیسے ہی ہم نے اپنی صحت بنا رکھی ہے اور سلمان خان جیسا پوری فلم انڈسٹریز میں ہیرو نہیں ہیں سب سے اچھا دل والا سلمان خان ہے سب سے زیادہ غریبوں کی مدد سلمان خان کرتا ہے اور اس کی ہر فلم باکس آفس پر سب سے زیادہ دھماکا کرتی ہیں اور ہم عید پہ بھی انتظار سلمان خان کی فلم کا کرتے ہیں ہر عید پہ سلمان خان کی فلم آتی ہے اور ہم بہت مزے سے انجوائے لے کر سلمان خان کی فلم دیکھنے جاتے ہیں ہمارا سب سے اچھا ہیرو سلمان خان ہے اور ہیروئن کوئی بھی نہیں